गिबि गिबियाव आङो बे बुहुमनि जायगायाव बेरायनो थाङोब्ला सिक्किमाव थांगोन जायगायावनो आरो बेजों लोगोसे माखासे फाहारनि माखासे सिनारि फोरखौ नायगोन बेजों लोगोसे आरो ओनसोलारि जायगाखौबो नायगोन आरो बेवहाय थांनानै बै जायगानि नुथाइफोरखौ मोजाङै मानि नायबिजिरनो गोसो आरो बेजों लोगोसे बैफोर जायगानि माखासे इनबाइरनमेन्ट बा आबहावाखौहाय जोङो मोजाङै नायनो बा सोलिनो हाथावो हाथावा बा थायोबा माबादि थानांगोन बेफोरनि बारै एसे मोजाङै गोसो आरो बेजों लोगोसे माखासे समफोरनि गेजेराव माखासे इभेन्स बा माखासे अकेसनफोरखौ माने बै जायगानि अकेसनफोरखौहाय नायनो गोसो जायो बा लुगैयो बा बैफोर जायगायावहाय थांनो मोनोबा थांगोन आरो नायगोन